हँ

अच्छा कहलिऐ तनि कहलिऐ हमहुँ पहिने बतिआए लै छियै तब लैके एबै हँ नेने ऐबै अच्छा देखि लेबै

हँ

छथि हँ हँ अच्छा खेलै उलै का हँ ब्यबस्था

अच्छा बाह आओर तऽ झूला ऊला भी होयतै बुतरु बच्चा खेलतै

भैए गेलै तब देखते तनि बुतुरुआके ओएह सब ने मन बहलाबे लै पढ़ै से जादे जरूरी रहल छोटगर बुतुरुआके किछु किछु खेलैए कूदै ले रहै छै ने खेलतै कूदतै तऽ

कै तारीकके होय जेतै अच्छा दूसरा तीसरा तकमे चलतै जहन नहि चलतै लै लेबै लिखाए देबै

तऽ ठीक ठीक छै तब आबै छी लै कऽ बुतुरुआके ठीक